ए लोगो दंमोन नै बैयाव

रुम रुमाथ' आंथ' फैबाय फैबाय थाखायोना बाहायनो

बावनो बे बे बिल्दिं आवनो थायो बे बिल्दिंआवनो औ फै फैबाय मिन्थिनाया मिथिखायो दे आं फैबाय थाखायोना हगारहरदो दे सिङाव हाबहोदो दो आंखौ आं नोंखौ नुखायोना आं फैबाय थाखायोना दे आं फैबाय थाखायोमोनलै आं दे बेखौ हाबहो बावदो दे नुखा नुखाबाय थाखानायखा लोगो लोगोखाथारसो बेबो थांखायो आंबो फैयो नों मिथिखागोनना नामखौ खोन्थाबा आं रुमखौ बारा थाल लाया ना नामा बिरफुं होनो बिनिखौ

ए रेजिस्थार रेजिस्थार आव नायबानो मोनगोनना नोङो बेखौ नुखागोनना सिनायखागोन बिल्दिं आवनो थाग्राखा

हो ए होनबालाय आं

औ सिनायखायो लोगोखासो औ लेंहर खादों जों ज'ज' थाखायोना ओंखायनो आं बेयाव थाया आरो माने बै खाथियावनो थायो आंबो दा बाहाय बेनाव ओरैनो बेराय फैदों आरो लोगो हिसाबै बेबो थाङो ओमफाय माबा इनथ्रिनि माबा होलांनांगोन नामा औ दे औ औ दे दे औ